व्यवसाय एक ऐसी चीज़ है जो व्यवसाय करने के लिए छोटे लोगों के लिए बहुत ही प्रॉब्लम है और व्यवसाय बहुत ही कठिन चीज़ है छोटे से उठने के लिए बहुत बहुत परिश्रम करना पड़ता है और व्यवसाय के लिए लंबी पूँजी की ज़रूरत होती है जिस पूँजी के लिए हम लोग दिन रात इकट्ठा करते हैं लेकिन वह पूँजी व्यवसाय में यदि छोटी पूँजी से किया जाए व्यवसाय तो व्यवसाय व्यवसाय नहीं होता है क्योंकि वह तुरंत ही ग़लत साबित हो जाता है और उसका परिणाम नकारात्मक होता है जो हम लोग सफलतापूर्वक से नहीं कर पाते हैं क्योंकि व्यवसाय के लिए पूँजी अनुदीपूर्वक होना चाहिए जो पूँजी हमें लॉस भी हो सकता है और फ़ायदा भी हो सकता हो सकता है तो व्यवसाय जिसके पास भरपूर पूँजी होती है व्यवसाय उसी के लिए है ख़ासतौर पर व्यवसाय जिसको माना जाता है तो व्यवसाय के लिए तो पूँजी होना चाहिए बग़ैर पूँजी के व्यवसाय स्वाभाविक नहीं है और पूँजी है तो व्यवसाय सार्थक है अन्यतः पूँजी के बग़ियार व्यवसाय सही नहीं है